अगर कोई बच्चा मतलब उसकी मन से जो चित्र करना चाहता है मतलब उससे अच्छा लगता है चित्र करना तो मुझे लगता है वह अपने जीवन में चित्र को ही अपना नौकरी बनाना बनाना सकता है तो अगर वो शुरू शुरू में क्या होता है न जब बच्चे शुरू शुरू में वह बहुत मतलब पेंसिल को बहुत ज़्यादा जोड़ से चित्र करना शुरू कर देते है लेकिन ऐसे नहीं होता मतलब पेंसिल को हम थोड़ा आराम से पकड़ते हैं और धीरे धीरे अगर चित्र करना चाहिए करेंगे तो हम चित्र बहुत सुंदर होने वाला है अगर मुझे लगता है चित्र करने के लिए एक ही उपाय है की आपके मन में धैर्य हो आपके पास अगर धैर्य हो तो आप मतलब बहुत अच्छे चित्र बना पाओगे बिक क्योंकि धैर्य होने के बाद एक एक चित्र के लिए हमें बारह घंटा तेरह घंटा बैठना पड़ता है क्योंकि चित्र इतना आसान नहीं है यह जितना दिखता है मतलब आसान इतना होता नहीं है एक एक मतलब आँखों को बनाने के लिए दो घंटा तीन घंटा लग जकता है मतलब एक तो जो मोनालिसा जो चित्र है उसको तो कितने साल लगा है वह मतलब हमें पता नही इससे मतलब पंद्रह साल दस साल चले जाता है ऐसे ऐसे चित्र बनाने के लिए वह उन मतलब जो जो बच्चे यह सब कर रहे है मतलब शुरू से कर रहे यह थोड़ा उनको देख मतलब जानना चाहिए कैसे पेंसिल को हम कैसे धरे कलर को कैसे यूज़ करे यह थोड़ा उनको पता होना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छी चित्रकार व कलाकार बनना चाहते हो तो आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा आपके पास बहुत धैर्य होना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास यह दो चीज़ है धैर्य और धीरज और आपके पास क्या है समय अगर है तो आपके पास सब कुछ है आज अगर आप नहीं पाएंगे तो कल पाएंगे लेकिन आब आप पाएंगे मतलब ज़रूर ही पाएंगे तो मुझे लगता है अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनाना चाहोगे तो आपके पास धैर्य होने चाहिए और आपके पास समय होनी चाहिए आप एक अच्छे कलाकार होने चाहिए यही कुछ मैंने मेरे हिसाब से ही कुछ नियम है जो मानेंगे तो बहुत आप एक बड़ा सा आर्टिस्ट आप बन सकते है